मा पंहिंजे हिकिड़े दोस्त सां घुमणु जो प्रोग्राम ठाहियो जंहिंमें मां सोमनाथ ऐ द्वारका जो प्रोग्राम ठाहियो हुयो ऐं टिकेटूं ट्रेन जी ॾिसूं पिया त असांखे मिली बि वियूं कुझु ॾींहनि खां पोइ जॾहिं होटल बुक कई त ॿ टे ॿिया दोस्त बि तयार थी विया ऐ बजट हुअं असां ॿिनि ॼणण जे हिसाब सां पंज हज़ार हिकु माण्हूं सोचियासे पर जीअं ॿिया दोस्त बि तयार थिया त असांजो बजट हुन करे घटि में थी वियो ऐ असां सुठी होटलुनि में ऐं चङी तरह घुमी आयासीं ऐं घटि पेसनि में जेतिरो सोचो उनखां अधि पेसनि में लॻभॻि असां घुमी आयासीं